मैथिली भाषा बहुत पुराना छलै आओर ई सीताजी सबके अथिएसँ छै हमसब मैथिली भाषा जे बाजै जे छी ओसब बचपनेसँ बाजै छी सिखाएल जाइए बालो बच्चाके हमसब सिखाबै छी मैथिली भाषा बाजैलए आओर मैथिली भाषामे हमसब जे छै से बहुत किछु जानै छी तऽ मैथिली भाषा हमरा सबके लिए बढ़िआँ अइ बच्चो सबके सिखाबै छी मैथिली भाषा बाजैलए हमरो सबके मम्मी पापा छथिन ओहोसब हमरा सबके मैथिली भाषा सिखाबै छथिन मैथिलिए भाषा बाजै छलिए हमसब मैथिली भाषा कनी नीक लागै छै आओर सब भाषा सबसँ आइकाल्हिके जेना अथी छै तऽ ओहिमे इङ्गलिश चलै छै तऽ नहि मैथिली भाषाके जे छै एकर किछु अलगे अथी छै तेँ मैथिली भाषाके बाजै छिए हमसब मैथिली भाषा बच्चो सबके सिखेलहुँ इसकुल कॉलेज जाइ छै बच्चासब ओहिमे इङ्गलिश सिखेलक तऽ हमसब घरपर मैथिली भासा सिखेलहुँ मैथिली भाषा कनी बढ़िआँ रहै छै मम्मिओ दादीसब नानीसब जे छलै ओहोसब इएह सिखाबै छथिन मैथिलिए भाषा बेसी हमहूँ सब बाल बच्चाके मैथिलिए भाषा सिखेलहुँ